अस पिंडा च ग्रांऽ च रौह्ने आह्ले बंदे ऐ ते साढ़े इध्दर दिक्खे साढ़े पिंडा च दिक्खी सकदे ओ तुस कि सारे लोक इयां क'दें कोई बमार कदें कोई बमार ते साढ़े आले दोआले साढ़े आले दोआले कुतै बी दिक्खी लैओ ते जेह्ड़े बुड्ढे बजुर्ग लोग ऐं ते ओह् पेदे मंजे उप्पर बैड्डे उप्पर पेई गेदे ते हौली उमरा च ई अजकल दे बच्चे जेह्ड़े पिंडा दे ऐ बमारियां लग्गी दियां उनेंगी ते ओह् बैड्डे उप्पर पेई गेदे एह् सब सारा रोग लग्गे दा बमारियां होआ दियां पल्यूशन ते कोई कम्म नी कोई काज़ नी छड़ी बमारियां लग्गी दियां पिंडा च पिंडा च साढ़े कोल कोई सुविधा हैनी छड़ी बमारियां लोग आखदे कि पिंडा दे लोग शैल होंदे पर इध्दर हून गै दिक्खेआ जाह्ग ते हौली उमरा दे न साढ़े पिंडा च साढ़े गोआंढन ऐ ते ओह्बी बेचारें दा ओह् ऐ मुड़ा ते होई गेदा पैरालाईज़ हो गेदा बच्चा बचैरा ते हून पेदा बैडा उप्पर ते हल्लें हौली उमर दा मुड़ा ते मां प्यो बचैरे टैंशना च कि साढ़े बच्चा नी ठीक होआ करदा ना साढ़े साढ़े पिंड आह्लें कोल पैसा कि अस अपना शैल शैह्रा च जेइये बच्चें दा इलाज़ कराचै एह् सब नेंई होंदा साढ़े कोला साढ़े कोल इन्ना पैसा नी कि अस अपनी घर बाह्र अपने मा प्यो दा इलाज़ करा पाच्चे साढ़े बजुर्ग बचारे बैड्डे उप्पर पेदे बिस्तरे मंजे उप्पर इयां पेदे किसी दे गोड्डे रेही गेदे किसी दा कोई पैरा लाईज़ होई गेदा किसी गी कोई बमारियां लग्गी दियां किसी दे हत्थ पैर टुट्टे दे ते भाई बड़ी मुश्कल होई गेदी साढ़े पिंडाप सुविधा कक्ख नी ऐ ते कोई हस्पताल नी ऐ आले दोआले हस्पताल बी शैह्रें च बड्डे बड्डे शैह्रें च ऐं साढ़े इत्थें ग्रांएं च निक्के मुट्टे हस्पताल ते इत्थै कोई सुविधा ई नी स्हानू किसे दा हत्थ टुट्टी जाए पैर टुट्टी जाए ते इत्थे सारी सुविधा है ई नी इत्थें कोई सुविधा ई नी साढ़े हस्तालें च ते भाई बंदा करे ते करे केह् साढ़े जेह्ड़े बमार लोग ऐं बमार रैंह्दे इ'यां पल्यूशन टाईप एह् होंदा की इत्थें बड़ा ई भाई गंद पेदा रौंह्दा पिंडा च बी बड़ा गंद पाई दित्ता दा लोगें लोगें ते भलेंआ इन्ना गंद मचाए दा जित्थें ऐ उत्थें कूड़ा काड़ा सुट्टी ओड़दे भाई इ'यां नेईं करना चाहिदा सफाई रवै ते बंदा स्वस्थ रवैआखदे बी हैन ना जनेहा बंदे दा अचर्न खान पान होए ते ओही बंदा अग्गें दिखदा ते भाई इत्थे बड़ा ही ओह् होई गेदा कम्म खराब साढ़े ग्राएं च कोई बंदा जिसी दिक्खी लो ओह् बमार जिसी दिक्खोओह् बमार कोई बंदा सिध्दा नेईं ऐ सारे बमार पेदे ऐ एह् होंदा कि खाने दा असर भाई जनेहा हून तुस खाह्गे ते ओहो जेहा तुस पाह्गे तुस अगर गंद मलाड़ खाग्गे ते ओहियो तुआढ़े शरीरा ने देना तुहानू ते बड़ा मुश्कल होई गेदा ऐ इत्थै अजकल कोई ताज़ी सब्जियां नी थ्होंदियां कोई कुछ नी थ्होंदी बचारे सारे बजुर्ग बैड्डा उप्पर पेदे कोई बील चेयर उप्पर चला करदा ते कोई डंडे लेइयै डंडे दे स्हारे चलदा पेआ ते बड़ा मुश्कल हो गेदा साढ़े आस्ते सारे हर साढ़े आस्ते ते जेह्ड़े साढ़े बजुर्ग माता पिता ऐ दादा दादी ऐं ते ओह् बड़े होई गेदे न लाचार होई जंदे घर आह्ले फ्ही बड़े परेशान होई जंदे कि कि'यां भाई करचै अस एह् सब कम्म ते जिन्दे बंदे दे गोड्डे रेही जंदे ओह् ना चलने फिरने जोगड़े रौंह्दे ओह् बचारे इक्को जगह पेई रौंहदे मंजा मल्लियै ते ना ओह् कुतै अग्गै जाई सकदे ते ना पिच्छै ते घर आह्ले बी बचारे दुखी होई जंदे उं'दे कोला ते उं'दा लाज़ बी कियां कराचै उं'दा पिंडा च साढ़े कोई हस्ताल दी सुविधा बी ऐनी शैह्रा च जाने दी साढ़े कोल इन्ना पैसा नी ऐ ते जेह्ड़े निक्के मुट्टे साढ़े हस्ताल इत्थै निक्के मुट्टे हस्ताल होंदे ऐं ते भला इत्थै पूरा लाज़ इं'दा नेंई होंदा ऐ ते जेह्ड़े रेही जंदे जिन्दे गोड्डे गाड्डे रेही जंदे नेईं चली पांदे ओह् ते ओह् बचारे इयां ई पेई रौंह्दे बैड्डें उप्पर इंदा लाज़ कोई प्रापर नेंई ऐ इंया कोई पूरा इ'यां बोलदे कि टाईम टेवल सैट्ट हैनी ओह् बचैरे इ'यां ई पेई रौंह्दे न कोई कोई ते इयां गै मरी जंदा ते भाएं साह्नू इत्थै कोई सुविधा हैैनी ऐ ते साढ़े स्हानू बड़ी मुश्कल होंदी ऐ ते होना चाहिदा सुविधा दा बी साधन इत्थै कोई थोह्ड़ा बौह्ता कोई इत्थै आईये बी साढ़ा पता लै बट आंदे बड़े ऐं की हां तुआढ़े इत्थैं अज्ज एह् कैंप्स खुल्लना कल्ल ओह् खुल्लना परसों ओह् खुल्लना पर इत्थें आंदा कोई नी ऐ छड़े लेई जंदे नांऽ लखाइयै परचियें उप्पर एह्डे एह्डे लेइयै आंदे ते ओ केह् लैपटॉप शैपटॉप लेइयै आंदे बाह्रों ते अज्जकल दे ञ्याणे ते पूरे टब्बरा दा नांऽ नूं फोन नंबर लिखियै लुखियै लेई जंदे ते मगरा आंदा कोई नी पता लैन छड़े नांऽ नूं लैंदे ते सर्वे दे नांऽ उप्पर अजकल चले दा सर्वे करन आए दे ऐं सर्वे दे नांऽ उप्पर छड़ा नांऽ नूं पूरे खान दान दा नांऽ पता करी कुरियै ते चली जंदे ऐं पर आंदे ऊंदे ऐनी हैन कोई कैंपस शैंपस नी लगदा साढ़े पिंडा च ते जेह्ड़े साढ़े बजुर्ग बंदे ऐं ओह् बचारे इयां पेई रौंह्दे उं'दा कोई पूरा लाज़ शूज़ ऐनी होंदा ते भाई अस एह् चाह्न्ने कि साढ़े इत्थै पिंडा च बी निक्का हारा कोई मता बड्डा नी निक्का हारा कैंपस हर म्हीने तू म्हीना आए ते साढ़े जेह्ड़े बजुर्ग लोग ऐं साढ़े माता पिता साढ़े भाई बंधु ते भाई उं'दा पूरा लाज़ होए ते रेही गल्ल गोड्डे रेही जंदे जिन्दे ते उं'दा पूरा लाज़ होना चाहिदा पूरा प्रापर उनेंगी सिस्टम सैट्ट होना चाहिदा उं'दा हर फैसलिटी उं'दी प्रोवाईड होनी चाही दी ऐ होनी चाही दी ऐ अस चाह्न्ने उनेंगी पूरी सुविधा थ्होए उनेंगी हर इक चीज़ स्हेई तरीके दा उपयोग करें ओह् सारे ते भाई एह् ऐ सब ते रेही गल्ल जि'न्दे नेंई चली पांदे लोग अजकल ते होई गेदा कि जेह्ड़ा बंदा बैड्डै पर पेदा होऐ पेई रवै ओह् कदें ठीक बी नी हो पांदा ते भाई बड़ा मुश्कल होई जंदा साढ़े आस्तै सारें आस्तै ते जेह्ड़ा बंदा बचैरा बैड्ड उप्पर पेदा होंदा ओह् बी बचैरा लाचार होई जंदा ओह्बी कुतै जाने जोगड़ा नी रौंह्दा ओह् बी बचैरा तड़फदा रौंह्दा कि भाई में बी कुतै जां इक दुए गी दिक्खी दिक्खियै ओह्दे बी मना च भाई होंदा कि अस इत्थें जाह्च्चै उत्थें जाहच्चै पर ओह् कुतै बी नी जाई पांदा ओह् बचैरा इन्ना झूरदा रौंह्दा ओह् टब्बरा दी सोच लैंदा रौंह्दा अपनी कि मेरा टब्बर रुली जाना एह् होई जाना बो होई जाना फलाना टमकाना तो बड़ा मुश्कल होई जंदा अजकल एह् सब करना ते भाई तुस थोह्ड़ा अस उनेंई स्हारा बी दिन्ने पर स्हारा बी बंदा किन्ना देई पाए जदूं तक पूरा लाज़ नृी होए ते भाई बड़ी ओह् होई गेदा बड़ा मुश्कल ऐ एह् अज्ज कल दे जमाने च ते भाई ते अस चाह्न्नै कि साढ़े परिवार जेह्ड़ा ए पूरा स्वस्थ रवै पूरा स्हेई इ'यां सेह्तमंद रवै शैल कोई बमारी ना लग्गे उनेंई ते भाई अस चाह्न्ने कि साढ़ा छड़ा परिवार ई कैंह् साढ़ा आंढियें गुआंढियें साढ़ा म्ह्ल्ला पूरा स्होई साढ़ा जेह्ड़ा पूरा स्हेई रवै ते अस चाह्न्ने कि अस अपने आस पास जेह्ड़ी ऐ अपने कोला सफाई रखदे ऐं पर जेह्ड़े लोग ऐं ओह् नेईं मनदे ओह् इक दुए गी देखो देखी करदे छड़ा ते देखो देखी च भाई इत्थै कोई कम्म नी होंदा ऐ हून साढ़े गोहांडन ई लाई लैओ ते ओह् देखो देखी करदे ऐं अज्ज कूड़ा इत्थें सुट्टी ओड़गे ते कल उत्थै सुट्टी ओड़गे ते एह् ऐ कि ओह् आखदे कि असें नेंई सुट्टेआ पर करदे गंद पांदे हैन ते गंद पाने कन्नै केह् होना बमारियां गै लग्गनियां ते हून बमारियां लग्गी ते केह् होना अपना गै नुक्सान करदे लोक ते भाई अस चाह्न्ने की साफ सफाई रवै हर जगह ते शैल कम्म होए साफ सफाई रौह्गी ते बंदे नै तंदरुस्त रौह्ना साफ सफाई नेईं होगी ते तंदरुस्त बंदे नै नेंई रौह्ना ते रेही गल्ल साफ सफाई दी ते साफ सफाई अस साढ़ै हत्थें जिन्नी होंदी ऐ अस करने आं बाकी इध्दर कोई साफ सफाई दा कोई साधन नी ऐ कोई सफाई नी करदा इध्दर आइयै छड़ा गंद पेदा साढ़े पिंडा च ते चंगा गंद पेदा ते ना पानी दी सुविधा ना कुछ ते बचारे जेह्ड़े बजुर्ग में चाह्न्नीं साढ़े जेह्ड़े इत्थें कैंपस निक्का हारा होना चाहिदा खुल्लना चाहिदा डाक्टरें आना चाहिदा बाहरों ते शैल पता लैन सारें दा ते शैल होई जाए ते जेह्ड़े साढ़े बजुर्ग माता पिता ऐं साढ़े दादा दादी ऐं साढ़े नाना नानी ऐं ते उं'दा शैल लाज़ होए ते ओहे हमेशा स्वस्थ रहें ते जेह्ड़े बचारे बजुर्ग महिलाएं जेह्ड़ी अजकल होंदी कि महिलां बी होई जंदे बिमार स्वास्थ ते उं'दा बी थोह्ड़ा स्हेई रवै सिस्टम अजकल दे जेह्ड़े बच्चे खान पान करदे जनेहा ओह् खंदे अग्गें उं'दा ओईयो असर होंदा ऐ अजकल दे जेह्ड़े बच्चे ऐ ओह् अल्लड़ पल्लड़ अल्लड़ जुल्लड़ खाना गिज्झी गेदे ते अल्लड़ जुल्लड़ खाने कन्नै अजकल चले दे मोमोस शोमोस ए एह् सब समोसे समासे पीज्जे शीज्जे एह् सब चला करदे ऐ ते इंदे कन्नै बमारियां लगदियां ते बच्चा अजकल ओहियो चीजां खाना पसंद करदा ते उंदे कन्नै सौ बमारियां लग्गी जंदियां सौ ढिड्डा दे रोग लग्गी जंदे ढिड्ड ठीक नी रौंह्दा ढिड्ढा च बमारियां लग्गी रौंह्दियां साढ़ा मैदा खराब होई जंदा कदें कुछ होई जंदा कदें मैदा नी जिसले मैद्दा इक बारी हिल्ली जाए ते फिर मैद्दा खराब होई जंदा ते फिर साढ़ा जिसलै मैद्दा खराब होई दा ते स्हानू कुछ पचदा नी ते एह् सब कारण ऐ ते स्हानू पूरा ध्यान रक्खना पौंदा ताहियों अस आखने शैल खाओ शैल लाओ ते स्वस्थ रवो स्वस्थ रैह्गे देश अग्गै बढ़ग देश अग्गै बढ़ग ते नांऽ रोशन होग ते बाकी रेही गल्ल बजुर्गें दी ते में एह् पिंडे च मता होंदा ऐ शैह्रैं च ते चलो होई जंदा लाज़ पैसे हुदें उं'दे कोल ते लाज़ होई जंदा ऐ पर पिंडें च बड़ी मुशकली नै जेह्ड़े बचैरे बैड्डें उप्पर पेदे बिसतरें उनें मंजे मल्ले दे जि'ने ते उंदे आस्तै बड़ा मुशकल ऐ उं'दे परिबार आस्तै बी बड़ा मुशकल ऐ उनेंगी सांभना उनेंगी करना पालना पोसना उनेंगी बैड्डें उप्पर ई सारा उं'दा कम्म होंदा ते मूत्तर मात्तर जो बी ऐ सामान सारा उं'दा बैड्डै उप्पर खान पान न्हाना धोना साफ सफाई सब कुश उं'दा बैड्डै उप्पर ई होंदा ऐ भाई बड़ा मुशकल होई जंदा उं'दे आस्ते ते उंदै जेह्ड़ा बंदा बमार होंदा उं'दै आस्तै ते होंदा ई होंदा उं'दे परिबार आस्ते बी बहुत मुशकलां हो जांदा ऐ ते एह् बड़ा ई मुशकिल कम्म ऐ ते उनेंगी सांभना बड़ा जिगरा चाही दा होदा ऐ उनेंगी करना उनेंगी समझाना उनेंगी इक तरीके दा स्हेई रक्खना कि इन्ना टैंशन बी होंदा कदें कवार ते बंदा टैंशन नाल ई पूरे हो जंदे ऐं ते स्हानू पूरा ध्यान रक्खना पौंदा उं'दा ते रेही गल्ल पिंड च मीं लगदा कि साढ़ै पिंडे च किश बमारियां मतियां ऐं ते पिंडें च मतियां होंदियां न सब